अखन के आधुनिक युग मे बिजली के बिना तऽ कोनो कामे नहि भऽ सकैया हर काम के लेल ओहि पर आदमी निर्भर तऽ रहिते अछि अगर बिजली नहि छै तऽ अन्हार मे कोनो काम केना जेना हम मशीने चलऽबै छी सिलाईए करै छी तऽ एहनमे तऽ नहि कऽ सकै छी दिन मे तऽ कोनो बात नहि अगर राति मे करै छी काम तऽ बिजली के बिना नहि कऽ सकै छी दिन मे अगर करै छी गरमी मे लाइट नहि रहैया तऽ फेर पंखा नहि चलत तऽ बहुत समस्या होइ छै तऽ छी बिजली पर ओना अगर नहि छै तऽ अभावे नहि रहै छै तऽ आदमी तऽ करबे करै छै लेकिन जादातर काम मे अहाँके बिजली के जरूरत परबे करै छै आओर कटौती कऽ सकै केना कऽ सकै छी रौशनी के लेल कोनो भी प्रकार के विकल्प कोनो छै रौशनी के लेल छै की चार्ज कऽ लीअ लैम्प तरह तरह के अखन मार्केटमे छै लैम्प लालटेन सब आयल लाइट सब आयल टॉर्च सब आयल तऽ इन्वर्टर छै अहाँके हर तरह हर चीज के चार्ज तऽ बिजलीए मे करऽ परय छै तऽ चार्ज करबै तखन तऽ फेर ओहि चीज के उपयोग मे लाइब सकय छी